مجھے بہت پسند ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ کھانا کھانا اور مجھے جب کوئی مہمان آتا ہے گھر پر تو پہلے تو میں ساتھ میں نہیں کھاتی تھی لیکن اب میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتی ہوں تو اب اچھے سے ان کی خاطر ہو جاتی ہے کہ میں ان کو ہر وہ پکوان ہر وہ عمدہ سے عمدہ کھانا مطلب ان کے سامنے پیش کرتی ہوں یہ دیکھیے اس کو اس کو چکھیے اس کو ٹیسٹ کیجیے تو میں نے اور یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ شادی بیاہوں میں مذہبی جو لنچ وغیرہ ہوتے ہیں جیسے کہیں پر کوئی جلسہ ہے اس کے بعد کے کھانے تو وہ جو ہے ہوتے ہیں تو وہ تو بس ایسے ہوتے ہیں کہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ آج ہی کھانا ملے گا پھر نہیں ملے گا تو اس میں بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے لیکن مجھے جو ہے گھر پہ جب میں کسی کو مدعو کرتی ہوں اور جب کوئی رشتہ دار آتے ہیں تو ان کے ساتھ کھانا کھانا اچھا لگتا ہے